देखा जाए तो आज के समय में भारतीय शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है अगर हम सारे अंतरराष्ट्रीय विश्व की बात करें तो इसमें भारतीय शिक्षा का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण आज भारत पूरे विश्व को सम्पूर्ण संसार को शिक्षा से जुड़े हुए तमाम मुद्दे और इसके बारे में सम्पूर्ण जानकारियाँ प्रदान करता है अन्य देश भारत के नियम भारत की शिक्षा पद्धति का पालन कर रहे हैं एवं उसके अनुसार अपने देशों का शिक्षक शिक्षतम बना रहे हैं इसके मायने बहुत हद तक भारतीय शिक्षा के बहुत स्तर के उच्चतम होने का संकेत करते हैं मैं यह मानता हूँ कि भारत की शिक्षा के सामने आज सबसे बड़े मुद्दे सिर्फ और सिर्फ अगर शिक्षक की कमी को पूर्ण कर दिया जाए एवं अच्छे से अच्छे ईस्कूल बना दिए जाए तो शिक्षा के कोई भी बड़े मुद्दे भारत में नहीं हैं